हमारे क्षेत्र में पारंपरिक खेल वगैरह हैं जिसमें गिल्ली डंडा खेलते हैं बचपन से जिसमें कई लोग खेलते हैं बच्चे वगैरह खेलते हैं उसको कुछ मनोरंजन साधन हो जाते हैं अपना गेंद है पिड्डू पिड्डू पिड्डू वगैरह खेलते हैं बचपन में सही और काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं गेम ये बच्चों को इसमें अपनी मानसिकता भी काफ़ी बढ़ती है अपनी और किर्केट वगैरह है जैसे टूर्नामेंट वगैरह होता है हाँ होता रहता है हमारे यहाँ कबड्डी शतरंज और खो खो गेम है कुश्ती है हमारे यहाँ गिल्ली डंडा तीरंदाजी गदा है इससे हमारे पारंपरिक खेल खेल हैं ये सब और इसमें भारत में खेले जाते हैं काफ़ी जिसमें भारत में किर्केट जूड़ो टेनिश बैडमिंटन आदि खेलों का भी खूब प्रचलन है परम खेल जो सांस्कृतिक विरासत और पैतृक आते हैं जिनमें जिनमें शारीरिक गतिविधियाँ शामिल हो हो होती हैं हमारी इससे इसमें शरीर में भी काफ़ी बदलाव आते हैं जिससे और खेल और मनोरंजन क्षेत्र में लोक अभिव्यक्त है और ज्यादतर ग्रामीण क्षेत्रों में भी संबंधित हैं इससे उपत उत्पत्ति हुई है